बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजीस अज्ज कल कंट्रीज़ डेवलप करा दियां बड़ी बड़ी रिसर्चस आदियां जिस बजह् कन्नै कंट्री दिक्खो जी एह्दी पॉजिटिव आस्पेक्ट ते ऐ ई हैन लेकिन अस आखने आं ना कि सिक्के दा दूआ पैह्लू बी होंदा ओह् होंदा ई ऐ ते ताहियों दिक्खो ना पॉजिटिव चीजां ते बड़ियां जादा न लेकिन नेगेटिव एह् ऐ कि बाह्र बड़ी टफ ऐ मतलब डेंजरस होई जंदियां जि'यां तुस दिक्खो चाइना ने मन्नेआ ते नेईं वट चाइना ने बायो बार फेयर कीती उ'नें कोविड वायरस जेह्ड़ा ऐ पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड च स्प्रेड कीता होर चाहे इन्टेन्शनली कीती चाहे अनइन्टेन्शनली कीता लेकिन न्यू रिसर्च टेक्नोलॉजी दी बजह् कन्नै बायो बार फेयर स्टार्ट होई जेह्दे कन्नै दूनिया च तबाही मची गेई इ'न्नी तबाही मची कि तुस दिक्खो घर दे घर खराब होइये कि'न्ने कि'न्ने घरें कि'न्नी कि'न्नी डेथ्स होइयां कि'न्ने सारे लोग ऐसे न इ'न्नी प्रॉब्लमस होइयां कोविड च कोई आखने दी गल्ल निं किस बजह् कन्नै होइयां क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इस्से बजह् कन्नै न्यू टेक्नोलॉज़ी अदरवाइज असें कदें सोचेआ बी निं ही कि इ'न्नी टेक्नोलॉजी दी बजह् कन्नै कि कोविड होई जंदा जां असें ते सिर्फ साढ़े आस्तै ते सिर्फ इ'यै ऐ ना कि इक वायरस ऐ लेकिन एक्चुअल च टेक्नोलॉजी डेवलप होने दी बजह् कन्नै गै बायो बार फेयर स्टार्ट होई ते वायरस पूरे वर्ल्ड च फैलेआ इस करियै होर बड़ी सारी एग्जांपल जि'यां कंट्रीज डेवलप होआ दियां टेक्नोलॉज़ी नमियां नमिंयां डेवलप होआ दियां नमें नमें वेपन्स डेवलप होआ दे हून न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करी ओड़दे कोह्दी बजह् कन्नै कि टेक्नोलॉजी डेवलप होई गेई ओह् न्यूक्लियर वेपन्स अगर डेवलप होऐ ते कल गी दो कंट्री बिच लड़ाई लगदी ऐ ते सारें कोला जादै तबाही मचनी इ करियै में ते इ'यै आखनी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कन्नै पॉजिटिव आस्पेक्ट ते बड़े जादा न पॉजिटिव चीजां ते बड़ी जादा न लेकिन नेगेटिव कन्नै कन्नै हून तुस दिक्खो यूक्रेन रशिया दी लड़ाई ऐ क्यों बधी गेदी इ'न्नी बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलप होई गेदी कम्यूनिकेशन इ'न्नी जादा डेवलप होई गेदी कि इक दूऐ दे सिग्नल इंटरसेप्ट होई जंदे इक दूऐ दे स्टेप पैह्लें ई पता चली जंदे उस बजह् कन्नै बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होआ दियां हून अस आखचै के नेईं एह् ते कोई नेईं डेंजरस निं ऐ में ते आखनी बड़ा डेंजरस ऐ इवन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कन्नै जेह्ड़े कम्यूनिकेशन आई दी सोशल मीडिया आए दा सोशल मीडिया दे पॉजिटिव आस्पेक्ट ते बड़े न पॉजिटिव चीजां बड़ियां न लेकिन ओह्दा नेगेटिव बी बड़ा जादा ऐ सोशल मीडिया दी बजह् कन्नै तुस दिक्खो इक बारी जदूं ताज उप्पर अटैक होया बम्बे च ते मीडिया इ'न्ना मतलब मीडिया इ'न्ना एक्टिव होइया कि अन्दर मिलिटेंट्स गी पता चलना शुरू होइया कि साढ़ी सरकार अग्गें अग्गें केह् स्टेप लै दी ते उस्सै बजह् कन्नै ओह् काउंटर स्टेप आस्तै रेडी हे लेकिन बाद च जिसलै सरकार ने रिलाइज कीता ओह् यार जेह्ड़ा अस टी वी च डिस्प्ले करा दे जां टी वी च टेलीकास्ट करा दे ओह् ते मिलिटेंट्स धोड़ी बी पुज्जा दा उस बजह् कन्नै एह् कीता कि फिर उ'नें अपने उसी स्टॉप लाया कि नेईं हून असें जादा निं मीडिया च फिर ओह् उ'ऐ न्यूज़ बार बार रीपिट होई लेकिन फरदर स्टेप्स जेह्ड़े न ओह् सरकार ने अपने नेईं दस्से मीडिया उप्पर ते फिर मिलिटेंट जेह्ड़े न ओह्दे पर सरकार ने काबू पाया लेकिन सोशल मीडिया इ'यै ते बजह् ऐ कि सोशल मीडिया ऐ जां टी वी ऐ जां टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही ऐ ना एह् इस बजह् कन्नै लड़ाइयां खतरनाक ते होआ दियां ई होआ दियां होर में थाह्नूं आखनी कि कोविड सारें कोला जादा प्रॉब्लमैटिक हा इस करियै अस सोचने कि हर चीज़ दे दो पैह्लू न प्रोटेक्शन ते दिंदा ई ऐ टेक्नोलॉजी में निं आखदी अगर अज्ज कोई मुसीबत च फसे दा सोशल मीडिया च स्प्रेड करियै ओह्दे आस्तै फंड्स क्रिएट होई जंदे न ओह्दे आस्तै बड़ी सारी चीज़ां क्रिएट होई जंदियां फ्ही ओह्दा स्पोर्ट सिस्टम इक क्रिएट होंदा लेकिन तबाही बी बड़ी मचा दा ऐ इस करियै सानूं सरकार गी एह् चाहिदा कि जेह्ड़ी बी टेक्नोलॉजी अस डेवलप मतलब बना ने डेवलप करा दे आं उस टेक्नोलॉजी गी कन्नै कन्नै इक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाओ कि ओह्दे च कोई लूपहोल निं र'वै ते ताकि कुसै आने आह्ली जनरेशन गी कोई प्रॉब्लम निं होऐ